ہیلو السّلام علیکم جی آپ پرنسپل میم بول رہی ہیں جی میرا میرا بیٹا پڑھتا ہے آپ کے اسکول میں ففتھ کلاس میں اُس کا نام عرش ہے تو میں اُس کی ممی بول رہی ہوں تو جی جی الحمد للہ آپ بتائیے اور وہ پڑھنے میں کیسا ہے عرش وغیرہ

باپ رے بس یہ چار دِن کی چُھٹی چاہیے تھی آپ سے مل سکتی ہے جی ہم نے وہاں پہ جا رہے ہیں اِس لیے چاہیے چار دِن کی اگلے ہفتے جا رہے ہیں

نہیں یار نیکسٹ ٹائم میم اچھا اچھا جی میم میں آئندہ خیال رکھوں گی اور اُس کو ٹائم پہ بھیجا کروں گی جی میم یہ بتائیے کوئی اپلیکیشن وغیرہ دینا ہے اچھا ٹھیک ہے چار دِن کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شُکریہ اللہ حافظ